आं म्हजो चलो न्ही आतां इकरावेंत आसा सद्याक सो हांवेन हांगा म्हाका कोणा कडेन इनफोर्मेशन मेळिल्लें की आर्यनसान झेवियरान कितें घाला म्हणून स्टार्ट केलां म्हणून दोन वर्सां जाली खंय झेवियरातल्यान झेवियरातल्यान तें चालू केलां ताणी सो झेवियरानूच आसा आजून सो तुमी थंय जाय जाल्यार विचारूं शकतात पूण हें तें फकत आर्यन्स बी आसा पय ते फकत आय आय टीक कांय एन आय टीक ते जे इ इ आसा पय जे डबल इ प्रिपरेशन तांकांच तांकाच स्पेशली डिझायन केल्लो आसा तूं म्हणटा तशें गोवा बोर्डाचे जर सिलेबस जर पयलो जायत जाल्यार आमचे त्या हेजेर सबजेक्टीव आसा न्ही म्हळ्यार तें बरोवपाचें लोंग आनसर्स बी तशें थंय कितें ओबजेक्टीव टाय्प आसता तसले हें करतात पूण तुमकां बी जाय न्ही म्हाका आनी कोण म्हणटालो एक प्रकाश ट्युटोरियल म्हणून आसा म्हापशेचें बिलमोर म्हापशां बिलमोर म्हणून आसा पय पुलीस स्टेशना कडेन प्रकाश ट्युटोरियल म्हूण आसा ते बऱ्या पैकी फामाद अशें आयकलां हांवेन म्हळ्यार खुबशे भुरगे वतात थंय कळ्ळें न्ही सो हांची हांव म्हाका पडटा एक एक सबजेकटाक आतां देड लाख भरता वर्साचे आं फूल फूल वर्साचे देड लाख होय होय होय होय होय होय तांकां तें नीट बीन तसलें सगळें लागता नीट बी सगळें आसा म्हळ्यार टू पी सी एम बी जर घेतली जाल्यार तुका मातशें हाय म्हळ्यार ते कमी धरता दिसता म्हाका ते सो पांच स लाखांचें हय स लाखांचे पांच लाख जाता अशें कितें तरी सांगतले ते पूण म्हज्या चल्याक हातून इंट्रस्ट ना मेडिकलान इंट्रस्ट ना सो हांवेन घेवूना तीं दोगां कितें करता

आं ओके ओके हां आं ओके ओके ओके ओके ओके बरें बरें बरें ओके ओके ओके थँक्यू